देहायारि बेयाम होननानै बुङोब्ला जों माबा मोनसे गिलिर आगजु लानानै देहाखौ गोख्रों खालामनाय आरो राफोद खालामनो गेलेनाय जायो नाथाय जों य'गाया जादों जेबो आगजु लाया लासिनो गावनि देहाखौ राफोद खालामनाय बेयामखौ जों फुङाव सिखारनानै खालामनो हायो बेबायदिनो जों य'गाखौबो फुंबिलियाव सिखारनानै गोजोन गोजोन समायना समनि गेजेराव जों खालामनो हायो देहायारि बेयाम आरो य'गानि गेजेराव फाराग दङ जों मोननैनिबो गेजेरजोंनो देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो हायो बेयाम खालामनानै जों जोंनि देहानि मोदोम बारानायखिनिखौ समानथा लाखिनो हायो फारसेथिंजाय य'गानि गेजेरजों जों जोंनि मेलेमखौ सान्थियै लाखिनो हायो गोसोनि सान्थिखौ मोननो हायो गोसोआव सान्थि लाबोनो हायो बेफोर जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंखौ बांसिन थुलुंगा होयो आरो गोहो मोनहोयो